بھیا مجھے میور وہار ایکسٹنشن جانا تھا اچھا تو کیا چارج لگے گا وہاں کا

تو ڈھائی سو روپیہ تو بہت زیادہ ہے بھیا بس جانا جانا ہے ہمیں ہوں نہیں نہیں صرف میں اکیلا ہوں اور ایک چھوٹا سا بیگ ہے ہوں ہوں سہی پیسے بتا دو اچھا

مجھے شام کو جانا ہے شام کو پانچ بجے جانا ہے اور رات کو یہاں آ جانا یا یہ ہے نا باہر مصطفی آباد نوری ڈیری جو ہے ہاں آپ وہیں آ کے مجھے کال کر لینا ہاں میں آپ کو وہیں ملوں گا میں نکلوں گا پانچ بجے

ہوں وہاں آ کر مجھے فون کر دینا میں وہیں کھڑا ہوا ملوں گا آپ کو

آنا نہیں ہے بس جانا جانا ہے مجھے اگر جو آپ ایک آدھی سواری اور لو تو ایک آدھی اور لے لینا کوئی دِقّت نہیں ہے

ہوں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نوری نوری ڈیری پہ آ جانا میں وہیں کھڑا ہوا ملوں گا ٹھیک سلام علیکم میں تو اکیلا جاؤں گا اگر آپ الگ سے بٹھانا چاہو تو آپ الگ سے بٹھا لینا ٹھیک ہے اوکے